جی کیا میں فون پے پے ٹی ایم یا گوگل پے سے پیمنٹ کر سکتا ہوں کیا کیونکہ میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں یا اگر آپ کہیں تو میں یو پی آئی آئی ڈی سے پیمنٹ کر دوں گا